नमस्ते नमस्ते और कहिए क्या बात है हाँ खोले तो हैं अरे आइए आप करवाइए पहले सस्ते भी हैं महेंगे भी हैं जो आपको करवाना है भाई हाँ भाई आओ देखेंगे ना जो तुमको करवाना है कर देंगे कौन सा कराऍंगी आप लोटस का कि सहेनाज का कि कौन सा ना अरे ठीक है भाई अपनी बेइज़्ज़ती थोड़ी करेंगे हम एक कश्टमर थोड़ी ना है कई कश्टमर आते हैं हमारे पास ना

हाँ हाँ भाई सिखाते तो हैं ठीक है आइए कर देंगे क्या वा जब आप वह तो करना है नहीं भीड़ ना रहे रहती है बहुत कम सही समय पर आओ दोपहर वोपहर को आओ अभी इतनी टाइम भीड़ है

आ हाँ ठीक है आप ही ले जाऍंगे क्यूँकि अकेले हैं अच्छा अच्छा हम सोचे कोई और कोई भी है तुम्हारे साथ अच्छा ठीक है हाँ आ जाना हाँ अभी तीन दिन नहीं हुए हैं

हाँ कब आएंगी चलो ठीक ठीक है चलो ठीक है

ठीक है